घणो समय सम्झो का मतिलबु मुंहिंजा फादर अने मतिलबु मुंहिंजा पप्पा ऐं मुंहिंजा दादा ते टाइम में सम्झो के हिकु गाम खां ॿे धाम वञण लाइ बेलगाड़ी मतिलबु बरत गाॾा ऊट गाॾियूं हिन जो यूस थींदो आहे हीअंर टाइम में सम्झो की बस आहे प्लेन आहे बाए ट्रेन आहे इहे सभु थी वियो आहे वॾे सेंटर में सम्झो धीमे धीमे मेट्रो हिते सभु चालू थी अने ॿी ॻाल्हि आहे की सम्झो झूने टाइम में सम्झो की नंढिपण में असां ते टाइम में साइकलू हूंदी हुई अने ते टाइम में साइकलुन में बि मतिलबु जाम ख़ुशि हूंदा हीअंर टाइम में सम्झो की घर ॾेढ गाॾी आहे ते टाइम में झूने टाइम में सम्झो के छह माण्हुनि जे घर में अगरि नंढो वॾो बि कोई माण्हू जे घर में ॾह माण्हू वीचारे कोई हिकु मूं पेटु निकिरंदो अॼु हीअंर सम्झो की घर में चारि माण्हू हूंदा न त छह गाॾियूं हूंदियूं ऐं पहिरियों टाइम में सम्झो ॾह पंद्रहं माण्हुनि जो वीह माण्हुनि जो जॉइन फैमिली ईंदो त उन वीचारे भाग्य हिकु नंढो वॾो अहिड़ो मोह पेट हूंदो बाक़ी वाधारे पर थो साइकिल जो यूस थींदो अने हीअंर की टाइम में ज़मानो हेतिरो अॻिते वधी वियो आहे की पंद्रहं साल जो ॿारु मतिलबु सम्झो छोकिरो आहे अथवा छोकिरी आहे कोई बि थिए थो पंद्रहं सोरहं साल जो त उन जे हथ में साइकल जी जॻह ते डायरैक्ट गाॾी अची वियो मतिलबु ज़मानो जाम फास्ट अॻियां वधी रहियो आहे